आबादारिफोरा गावनि जिउखौ फोलोमनो आबादाव गोबां रासायनारि मुलि आरो गोबां गोबां हाथायनि बायदिसिना मुलिखौ बाहायो बेजोंनो गोबां हाया गाज्रि जायो आरो गोथां मैगंफोराव गोबां मुलि होनानै आबादखौ मोजां खालामनो थाखाय आबादाव हासार होयो आरो बेफोर हासारखौ रासायनारि हासार आरो गोबां बाजारनिफ्राय बायनानै बेफोर हासारफोरखौ होयो मैगं थाइगं आबादफ्राव गासैबो मोजां आबाद मोननो थाखाय नाथाय गोबां आबादफ्रानो मोजां जायो नाथाय गावनि जिउनि थाखाय आरो मोदोमनि थाखाय बेफोर गासैबो मुलिफ्रा गासैबो मुलि होनाय बे मैगं थाइगंफ्रा बिदिनो देहाफोराव गाज्रि जायो आरो आरो बेबायदिनो जानायखौ जों होबथानो थाखाय जों गोबां हासारफोर नांगौ जायो जेरै गोबोरखि हासार बायदिसिना बेफोर हासारफोरखौ जों गावनि आबादफ्राव होनांगौ बे होनांगौ आरो बेखायनो बेफोर हासारफोरखौ होब्ला जों मैगङाव गोथां गोथां मैगं आरो मोजां अर्गानिक मैगंफोर मोनजागोन जोंनि देहाया मोजां जागोन बेफोरनो जोंनि थाखाय देहानि थाखाय मोजां जागोन सोरखारा बेफोर गासैखौबो मोजाङै सामलायनो नांगौ बेफोरनो सरखारनिफ्राय जों गोबां होबथानो नांगौ